हम किसी भी प्रकार का हार्ड कॉपी पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ओरिजिनल चीज़ें दिखाई रहती है कि हम लोगों ने कितना परीक्षा एग्जाम में पाया और कितना मेहनत करने के बाद कितना हम लोग पाए अच्छे से क्योंकि वो हार्ड कॉपी मूल्यांकन होकर आती है इसलिए हमें अपना परीक्षा देकर जो हमें फल मिलता है उसे हार्ड कॉपी में देख के बहुत खुशी मिलती है इसलिए हम उसे पढ़ना पसंद करते हैं और इलेक्ट्रिकल संस्करण के बारे में हमें कोई ना नॉलेज नहीं है और ऑडियो बुक्स में भी हम लोग हम लोगों ने कभी नहीं सुना है ऑडियो बुक्स क्या हैं और इलेक्ट्रिक संस्करण का इस देश के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता हार्ड कॉपी पढ़ के हमें बहुत ही आनंद मिलता है हमें उससे बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है इसलिए हार्ड कॉपी हम पढ़ते हैं और ऑडियो बुक्स संस्करण के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है